بتائیں سر آ ہاں مِل جائیں گے فش بتائیں آپ اچھا وہ مِل جائیں گے اچھا یہ بھی مِل جائیں گے اچھا یہ سر یہ تو ابھی نہیں مِل پائے گی یہ جو ہے آپ كو ویٹ كرنا پڑے گا تھوڑا كیوں كہ وہ ختم ہوگئی ہے آ یہ بھی سر آ یہ بھی ختم ہوگئی ہے یہ ابھی آپ كو جی جی بالكل منگا سكتے ہیں سر آپ جو ہے كیا نام ہے صُبح مِل جائے گی آپ كو آ ریہو كا پرائز آ سر ابھی آ آ تین سو روپے كے جی ہے آ فریش تو پھر آپ كو پانچ سو روپے لگے گا سر فریش كے لیے ہاں فریش مِلے گی آپ كو زندہ مچھلی ملے گی بہترین فریش ملے گی آپ كو ہاں ہوم ڈیلیوری بھی ہوتا ہے سر آپ چاہیں تو گھر پہ منگا سكتے ہیں لیكن ہوم ڈیلیوری كا سر ہوم ڈیلیوری كا جو ہے چارج الگ سے لگے گا آپ كو جو فش كا ریٹ ہے وہ ریٹ كے عللاوہ جو ہے ہوم ڈیلیوری کا لگے گا

بالكل كرا سكتے ہیں سر ہاں ہوجائے گا سر کوئی ہاں بالكل ہاں ہاں بالكل ہو جائے گا آ ٹھیک ہے ہو جائے گا گُنجایش جی جی جی ہاں ریہو اچھا اچھا ٹھیک ہے ایک كا تو آ پاسیبل مِل جائے گا كیا نام ہے اُس كا گنجائش ہوجائے گا ریٹ لیكن دو كا نہیں ہو پائے گا وہ كیوںكہ اوپر سے ہی نہیں آرہی ہے جی جی ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے او كے سر ٹھیک ہے چلیے ٹھیک صُبح كُھل جاتی ہے آٹھ بجے تک كُھل جاتی ہے سر ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوكے بل اوكے اوکے ٹھیک